हैलो कौन हाँ मिलेंगे यस हाँ हाँ पर फ़िलहाल क्या है कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं आप मतलब जहाँ से बोल रहे हो मैं हाँ उन्हीं मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई हूँ आप एक काम कीजिए आप यह बताएँ कि आपको जहाँ चोट लगी है वह सूज मतलब उसमें सूजन वगैरह आ रही है क्या तो आप एक काम कीजिए नॉर्मल डॉक्टर के पास या सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए वहाँ पर आप आपका एक्सरे करवा लीजिए उससे पता चल जाएगा कि आपकी हड्डी उड्डी कुछ टूटी ना हो या फ़िर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो मुझे कम से कम एक हफ्ता तो लग जाएगा लेकिन आप बता लेकिन आप फ़िर भी आप नॉर्मल अभी ट्रीटमेंट करवा लीजिए हाँ मैं एक हफ्ते बाद कोय दो या तीन तारीख तक ठीक है तो अभी आप एक काम कीजिए आप हॉस्पिटल जाकर एक्सरे करवा लीजिए वहाँ पर कोई चंद्रा कर के बैठा होगा वह आपका एक्सरे कर देगा और रिपोर्ट जो है वह आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिएगा जिससे कि मैं आपको यहीं बैठे बता दूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है या आप कुछ ज़्यादा सीरियस ना हुआ हो तो अभी आप एक काम कीजिए मूव वगैरह या फ़िर पैन किलर ले लीजिए जिससे कि पेन कम होगा और नॉर्मल आयल से मसाज कर लेना इससे कि जो भी दर्द होता है सूजन होती है वह उतर जाती है